جب میں نے شوز لی ہے تو اس میں کوئی ایسا خاص دیکھا نہیں دوسری بار میں نے منگایا فلپکارٹ سے منگایا تھا حالانکہ فلپکارٹ بہت چرچے میں رہتے ہیں آنلائن شاپنگ وغیرہ کے لیکن وہ کوئی خاص تو نکلا نہیں اور پیسے بھی بہت زیادہ لگ گئے دو ہزار کے قریب آئے تھے اور جیسا پروڈکٹ دکھایا گیا ویسا ملا نہیں حالانکہ بہت زیادہ بھاری بھی تھی اور کوئی خاص مضبوط بھی نہیں تھا جیسے اتنا کمفرٹیبل بھی نہیں تھا پہن کر چلنے میں پاؤں میں تکلیف ہوتی تھی اور زیادہ اس سے سفر بھی نہیں کر پاتا تھا تو کوئی خاص مجھے وہ شوز لگا نہیں مثال کے طور پہ میرے دوستوں کے سامنے میں بھی جاتا ہوں پارٹی وغیرہ میں بھی جاتا ہوں تو وہ کوئی خاص رپلائی نہیں آتا ہے اس تو میرے خیال سے یہ جوتے کوئی میری زندگی میں اہمیت نہیں رکھتی ہے اور اس میں اچھے خاصے پیسے لگ گئے ہیں اور اتنی میرے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ دوسری جوتی لیں حالانکہ مہنگی جوتی تھی دو ہزار کے قریب تھا دوسرے جوتے کے لیے تو کافی ٹائم لگ جائے گا تو پروڈکٹ کوئی خاص دکھا نہیں مجھے جیسے کہ اس کا سول وغیرہ بھی موٹا کافی تھا پھر دیکھتے ہیں ایسا جوتا لے کر کے مجھے تو بہت تکلیف ہوئی لیکن پروڈکٹ حالانکہ شوز کا نام بھی کافی چرچے میں رہتا تھا اچھے نام کا کوالٹی کا بھی تھا لیکن پہننے میں کوئی خاص نہیں دکھی مجھے آئندہ کوئی سا بھی پروڈکٹ لیں تو اس پہ خاص توجہ دیں اور سوچ سمجھ کر کے لیں